ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میرے استاد نے مجھے پڑھنے کی تحفے پڑھنے کی تلقین کی ہے اور پڑھنے کے لیے کہا ہے لیکن میں کسی وجہ سے اسے نہیں پڑھ پایا اور نہ پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا پڑھنے کے لیے لیکن اس نہ پڑھنے کا پچھتاوا مجھے آج بھی ہے آج بھی اور وہ ایک کتاب تھی جس کا قصص النبیین نام تھا یہ عربی کی ایک بہت ہی ضخیم کتاب تھی اور اس کتاب کے بہت سے فوائد تھے فوائد جس کو میں حاصل نہیں کر پایا کسی وجہ سے اس میں عربی کے نئے نئے الفاظ اور عربی کے نئے نئے اصطلاحات موجود تھے ان میں محاورات بھی بہت زیادہ موجود تھے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لوگوں سے کا کہنا ہے کہ عربی سیکھ سکتا ہے انسان آسانی سے عربی بولنے لگتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد لیکن میں نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت اتنا توجہ نہیں دے سکا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اور نہ میرے پاس ٹائم تھا اس وقت میری اتنی عمر نہیں تھی کہ میں پڑھائی کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو سکوں اور میں پڑھائی کو بہت ہلکا سمجھتا تھا جس کی وجہ سے میں یہ کتاب نہیں پڑھ پایا اور اس کتاب کو نہ پڑھنے کا نقصان تو مجھے بہت زیادہ ہوا میں نے زندگی میں کتنے نقصان اٹھائے ہیں اس کتاب کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اور مجھے اس کتاب کو نہ پڑھنے کا افسوس زندگی بھر ہمیشہ رہے گا